हिते इंडिया में केतिरियूं ई रांदियूं फेमस आहिनि जीअं त क्रिकेट बेडमिंटन फुटबॉल हॉकी शूटिंग बॉक्सिंग वेट लिफ्टिंग जिमनेस्टिक लॉन टैनिस चैस केतिरियूं ई अलॻि अलॻि रांदियूं आहिनि ऐं उन्हनि में केतिरा ई माण्हू पार्टिसिपेट कंदा आहिनि जीअं त उन मां कंहिं ॾाढा फेमस माण्हू आहिनि जीअं त विराट कोहली क्रिकेट लाइ सुनील गावस्कर क्रिकेट लाइ सानिया मिर्ज़ा लॉन लॉन टैनिस लाइ पी टी उषा ऐथिलैटिक्स लाइ ऐं उन खां पोइ मिथाली राज क्रिकेट लाइ मिल्खा सिंह ऐथिलेटिक्स लाइ एम एस धोनी क्रिकेट लाइ उन खां पोइ कपिल देव जीअं त असांजो ॾाढो झूनो खिलाड़ी आहे ऐं उहो बि क्रिकेट में हूंदो हुओ ऐं हाणे रिटायर थी चुको आहे